गेलेनाय होनोब्ला मोनसे आंनि साननायाव मोनसे मोजां मोनसेखौ दा मानोना गेलेनायजों लोगोसे जोङो जोंनि देहानि जौगाथाइखौ नुनो मोनो मानोना गेलेनाया मानसिखौ बोलोगोरा खालामो गेलेनाय गैयै मानसिफोरनि देहाफ्रा जिबायदि स्ट्रं जानांगौ बेबायदि स्ट्रं जाया बेनिखायनो गेलेनाया जोंनि थाखाय गोनांथि दिनै जोङो जेब्ला उन्दै उन्दैमोन बे समावहाय समाजा गेलेनायखौ एसे बा नायनो बायग्रामोन नाथाय दा इयुन सोलायनायजों लोगोसे दायो मानसिफ्रा बुजिनो मोन्दों जे गेलेनायाजे बेसेबां इम्परटेन्ट गेलेनाय गैयाब्ला जे जोङो जिबायदि संसाराव गोख्रों आरो बोलोगोरा जाना थानो हायो बेखौ जों नुनो मोना बेनिखायनो गेलेनायखौ जोङो बिसिबां हायो गोसो होनांगौ मानोना गेलेनायजों लोगोसे जोंनि जिब'नाव साइसथ' उन्नति जायो लोगोसे जोंनि गोसोफ्राबो मोजां थायो बिनिखायनो सोरखाराबो गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो गोबां रां खरस खालामदों दिनै जोङो जुदि अलिम्पिकआव जुदि जों मेडेल लाबोनो हायोब्ला सरखारा बिनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोब्ला बिसोरनो मोजां रां होनायजों लोगोसे साख्रि बाख्रि होनानै गोसो दुंगा होदों बेबायदिनो जोंनि समाजावबो जोङो जोंंनि गेजेराव जेराव सोरबाफोर जुदि मेडेल लाबोनो हायोबा बिथांमोननो जोङो अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ एनकारेस होनो नाजानांगौ होनब्लासो जोंनि गेजेरावहाय गेलेनाया दावगालांगोन नङाब्ला जों जिबायदि दावगानांगौ जों दावगानो हानाय नङा बेखायनो समाजाव गेलेनायखौ जोङो गोसो गोजोनै दावगालांनो थाखाय नाजाबाय थानांगौ आरो संसाराव गेलेनाया गोबां गोजोन थासारिखो लाबोदों मानोना जाय गेलेग्रा बिथांमोननि गोसोआव मोनसे मोजां सानथि आरो मोजां सान्नाय मोनसे गोसो जायो बिनिखायनो गेलेनायखौ जोङो बिसिबां हायो जोङो मोजांखौ दैदेनलांनायाव जों सहाय खालामलायनांगौ आरो दिनै सरकारा जिबायदि राहाफोर लादों बे राहाफोरजों लोगोसे जोंनि गामियारि ओनसोलफ्रावबो गामिफ्रावहाय क्लाब खुलिनानै बे क्लाबफोरखौ दैदेननानै जोङो जोंनि गामि गेजेराव थानाय गिदिर ओनसोलाव थानाय गथ'फोरखौ जोङो दिहुनना लाबोनांगौ आरो लोगोसे बिथांमोननो स्कपफोर होनांगौ जि स्कपनि जुदि जोंनि गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाइहेरनि मानसिफोरजों कमपिट खालामनो हानाबायदि जोङो नाजालायनांगौ बेनिखायनो आं सानो जोंनि गामिनि जिफोर क्लाब दङ बे क्लाबफोरखौ सरकाराबो थाखा फैसा होनानै बिथां बे क्लाबफोरखौ मोजां जानायावहाय सहाय खालामनांगौ होमब्लासो क्लाबफा देरबासो गामियाव थानाय गथ'फोरखौ सोलिबाय थानाय गेलेबाय थानाय गथ'फोरखौ जों गेलेनाय लाइनआव लाबोनो हागोन बेनिखायनो जों नाजानांगौ सोरखारजों लोगोसे जों गामिनि मानसिफ्राबो नाजानांगौ क्लाबफोरखौ उन्नथि खालामनो आरो लोगोसे आं सानो गेलेनायखौ गासिबो गथ'फ्रानो दसेबाबो गेलेनांगौ होमब्लासो साइसथ'बान गथ'बो जानो हायो बेनिखायनो आं सानो जोंनि जिब'नाव गेलेनाया मोनसे इम्परटेन्ट मोनसे मोजां बुस्थु बेखौ जों गासिबो आवगायलांनायावहाय सहाय खालामलायनांगौ